सीतामढ़ी सीतामढ़ीमे परिवहनके मुख्य विकल्प अछि रेलवे ऑटो आओर बस ई सामान्य वर्गके लेल सभसँ सस्ता अहाँके पड़ैए रेल आ नहि तऽ फेर ऑटो बसो अइ लेकिन बससँ ज्यादा आइकाल्हि लोग ऑटोमे बैसैए जल्दी टाइम टाइमसँ खुलैत रहै छै बस लेटसँ अबै छै आओर ऑटो जे छै हमेशा एक आयल एक गेल तऽ लोग ओहिमे जल्दी जाइ छथि ज्यादा ओ चलै छै आ रेलवे छै तऽ हर जगहके लेल रेल नहि छै हर जगह अहाँ ओहिसँ नहि जा सकै छी ओकर एगो छै जे अहाँ एहि समय एहि जगहपर जा सकै छी आ किनको कोनो गाँव जायके छनि जेना तेना ओहिसभ सभजगहपर रेलवे नहि जेतै ओसभ जगह तऽ अपन या तऽ अपन साधन लिय अपन गाड़ी अपन अइ तऽ लिय आ नहि तऽ फेरो जाउ तऽ ऑटोसँ जाउ ने तऽ बससँ जाउ तऽ ओहिसँ लोक जाइ छथि